ہلو ہاں ہاں بولیے ہم نے ہم نے اس لیے یاد کیا ہمیں لکھنؤ آوٹر پہ جو ہے ہمیں ہمیں جو ہے زمین لینی تھی ہاں تو یہ پھر گئے تھے بتاؤ کیسے ہوگی کیا ریٹ پڑے گا اس کا اچھا جی یہ مہنگا پڑجائے گا بناتا بھائی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں تو پھربتا تو پھر بتاؤ بھائی ہمیں جو ہے آؤٹر میں لینا کتنا پڑ جائے گا یا اور آؤٹر بھائی ہاں ہاں بتاؤ اچھا اچھا ویسے کچھ کم بیش تو کر لو بھائی ہیں

اچھا اچھا ٹھیک ہے تو ہمیں ہم کب آجائیں آپ کے پاس ٹھیک ہے کب آنا ہے ٹائم بتا دو بھائی تبھی میں آتا ہوں آپ کے یہاں بجٹ تو ہے میرے پاس کم سے کم جو ہے چالیس گز چاہئے زمین ہمیں ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بھائی رہنے کے لیے لینی ہے دکان تھوڑی بنانی ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی سب ٹھیک ہے اوکے آتے ہیں